हँ हँ हैलो कहियौ सभ नीक रहू अहाँके छठि पाबनिमे अहाँके देखियौ छठि पाबनि एहिठुमका बढ़िआँ होइए सहरसा जिलाके तकर बाद अहाँके जेना होइए अहाँके की कहैत छै खरना खरना दिन अहाँ भरि दिन सहिके जहाँ जहाँ की कहै छै खरना दिना भरि दिना सहिके आ अहाँ की कहै छै साँझकेँ खरना करू सभ सुति रहतै तकर बाद तकर बाद खरना कएके अहाँके चढ़ाए बढ़ाएके खरनामे चढ़बै छै केरा सेब सन्तोला खीर सोहारी जै गो होइत छै की कहैत छै कोनिया सूप तै गोके नैवेद्य पड़ैत छै तकर बाद अहाँके की कहैत छै पाबनि वालीकेँ ने जे छै अहाँके की कहैत छै राणा माइके खरना छियै बुझलियै बढ़िआँसँ खरना कएके सभ सुति रहैत छै तकर बाद खरना होइत छै निश्चिन्तसँ आ दोसर दिन अहाँके होइत छै विहान भेने अहाँके फेर उपवास भरि दिना सहिके करियौ फेर अहाँके एगो चुल्हा जे पारल छै ओहिपर अहाँके पूड़ी पकवान जे होइत छै से सभटा पकाएके फल फूल लएके अहाँ सूपमे चँगेरा अथीमे डालामे साजिके केतारी केरा की कहैत छै नारियल सन्तोला सेब जे होइत छै सभ चीज अहाँके साँठिके आ जाके अहाँके सँझुका अर्घ्यपर घाटपर जाइत छै ओहिठाम अहाँके पाबनिवाली की कहैत छै हाथके लैत छै केरा अथी केतारी अहाँके नारियल पानिमे ठाढ़ होइत छै सिन्दूर हँ सभ चीजके अहाँके ठाढ़ होइत छै लए के तकर बाद अहाँके की कहैत छै ओहिठाम साँझके सँझुका अर्घ्य दएके फेर कोनिया उठैत छै फेर आबैत छै तकर बाद एकटा पाबनि होइत छै अहाँके दिवाली दिवालिओमे अहाँके की कहैत छै जितिआके बारेमे जितिओके बारेमे एक दिना अहाँके नहाय खाय अइ तहिआ माछ मड़ुआ खाइत छै जेकरा जे खायके माछ तऽ माछ खाइत छै मड़ुआ खाइत छै तकर बाद अहाँके की कहैत छै आबैत छै लएके जाइत छै पोखरि नहाय छै